ہمارے گاؤں میں جیسے ایک شمشاد قاری صاحب ہیں ان کو بہت اچھے پڑھاتے ہیں بچے لوگ کو سمجھاتے بجھاتے ہیں ہم لوگ کو ہم لوگ کا بھی خبر خیریت لیتے ہیں اور کون سی کا سب کو اچھا علم حاصل ہوا ہے اس سے بہت ہی سب جانکاری لیے سے اسے اچھا ہے سمجھانا بجھانا اس کا اچھا ہے اور سب مولانا بھی ہے جیسے حیات الرحمن ہے گاؤں کا بھی دیکھ بھال کرتے ہیں وہاں دلی میں رہتے ہیں اور اور سب اور بھی مولانا ہے اتنا کا نام نہیں جان جانتے ہیں

اس سے ہر چیز ہم لوگ پوچھتے رہتے ہیں جانکاری لیتے رہتے ہیں کوئی دین کا بات وات کوئی اس کا کوئی طرح کا بات اب وچار سوچ